मेरा सब से पहला बाइकिंग अनुभव जब मैं दिल्ली से इटावा के लिए जेड एम एफ जेड एम आर मोटरसाइकिल ले कर चला तो ये समझ लीजिए साढ़े तीन सौ किलोमीट तीन सौ अट्ठावन किलोमीटर मात्र तीन घंटे में दिल्ली से ही इटावा ला कर रख दिया और ये मेरा अद्वितीय अनुभव था कि मैंने अकेले ने बाइक चलाई और कैसे चलाई मैं ही जानता हूँ और चलाते चलाते रास्ते में जहाँ मन हुआ वहाँ रेस्ट लिया रेस्ट किया दो मिनट दो मिनट से ज़्यादा नहीं क्योंकि वो जमुना ब्रिज पर मेरे को गाड़ी चलानी थी पहला मेरा चांस था जमुना ब्रिज जमुना ब्रिज पर जब गाड़ी चलाई है तो वो वन वे ट्रैफिक मज़ा आया बड़ा आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई मुझे क्योंकि इतनी तेज़ लाइफ में पहली बार गाड़ी चलाया था